हलो नमस्ते पचास रुपये दर्जन सेब है अस्सी रुपये किलो सौ रुपये एक सौ बीस और वह भी सौ रुपये अमरूद भी सौ रुपये किलो है कितना लेना है आपको बताइए अरे कितना लेना है पच्चीस पचास किलो बताएँगी तो इस उस हिसाब से अच्छा ठीक है कितना तक मान लीजिए कि पचास है तो पैंतालीस कर देंगे और क्या नहीं पैंतालीस कर दिए हैं और सेब मान लीजिए अस्सी है तो पचहत्तर कर देंगे थोड़ा और कितना चलिए ठीक है सत्तर कर देंगे अंगूर है जो सौ है उसको अस्सी कर दे रहे हैं

नहीं अब इतना सस्ता कैसे देंगे भाव से देंगे ऐसी बात नही है आप आइए ठीक हे पचास है तो हम पैंतालीस कर दे रहे हैं वह ज़्यादा चाहिए तब कह रहे है नहीं सही कह रहे हैं ठीक है चालीस कर देंगे और क्या चालीस केला ले लीजिए अस्सी का सेब है और नब्बे में अंगूर कुल हर फल में दस रुपया कम कर देंगे तीस रुपया का डिस्काउंट बताइए क्या पड़ेगा हमको इतना कोई दाम थोड़ी छोड़ता है

बताइए कितना चा आपको जैसे कि पच्चीस पचास बताएँगी उस हिसाब से हम बताएँगे अच्छा ठीक ठीक ठीक आजाइए दुकान पर हम भाव से दे देंगे